हमरा आरकेँ की कहैत छै खेलमे क्रिकेट खेलल जाइत छै हमरा आरके इलाकामे जेकि ओहिमे एगारह गो प्लेयर रहैत छै ओकर बाद जे छै की कहैत छै कबड्डी खेलल जाइत छै तकर बाद जे छै चोर नुकैआ भी खेलैत छियै की कहैत छै एगो विकेटकीपर क्रिकेटमे रहैत छै की कहैत छै चारिटा बॉलर रहैत छै बैटर रहैत छै ऑलराउन्डर रहैत छै जेकि बॉलिंग भी कए सकए बैटिंग भी कए सकए ओकर बाद यहीसभ चीज छै जेकि हमरा आरकेँ कएल जाइत छै